हिंदी भाषा है जो उसको बचाए रखने के लिए और प्रमोट करने के लिए बहुत सारी कोशिशें किए जा रही है जैसे कि आप सब देख ही सकते हैं कि स्कूलों में बच्चों को हिंदी के बारे में एक तो हिंदी पखवाड़ा चलता है जिसके अंदर वह पंद्रह दिन तक का होता है जिसमें उनको हिंदी ही बोलनी होती है इंग्लिश नहीं बोलनी होती है हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे लोग हिंदी और पर अलग अलग जगह जा कर लोगों को बताते हैं कि हिंदी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है बहुत सारे कार्यक्रम हिंदी को ले कर किए जा रहे हैं ताकि लोगों में हिंदी हिंदी को ले कर जागरूकता आए लोग हिंदी सीखे वैसे तो हिंदी हमारी मातृभाषा है अगर हम लोग हमारी मातृभाषा से जुड़ेंगे तो हम हमारे देश से जुड़ पाएंगे आम लोगों की भी बहुत सारी कोशिशें हैं कि वो लोग बच्चों उनके बच्चे उनको यह समझाएँ कि हिंदी जो है वह बहुत ही महत्व है हमारे जीवन में क्योंकि हम भारत है भारत की जो भाषा है वही हिंदी है और अगर हम हिंदी भाषा के ही साथ नहीं रहेंगे तो फिर हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा जो हिंदी है उसको बढ़ाने के लिए जो अलग अलग स्कूल है उसमें हिंदी पखवाड़ा चल रहे हैं सरकार है वह अलग अलग कार्यक्रम निकाल रही है हिंदी के लिए तो हिंदी जो है उसको प्रमोट करने के लिए बहुत सारे कार्य किया जा रहे हैं